हैलो हैलो ब्याह् ताहीं कपड़े लैने न ते जनानियां आह्ले थ्होई जाह्ग अच्छा बच्चे दे बी हैन ते अच्छा किन्ने तगर दी रेंज़ च होङन कोई लैहंगे बी हैन लैहंगे लुहंगे लैहंगे साढ़ियां बगैरा शेरवानियां बगैरा बी हैन अच्छा ठीक ऐ तां अच्छां तां में विज़िट करना थुआढ़ी दुकाना उप्पर आं करना विजिट तां थुआढ़ी दुकाना उप्पर ओके जी